अहाँसब पूछऽ चाहैत छियै सॉफ्टवेयर एपके बारेमे तऽ हम बतबैत छी अहाँ सबके कि अखनिके समयमे तऽ ई नया नया एप आबि गेल छै की जे इंस्टाग्राम एहन चीज छै कि हमरा सब नया नया आबि गेल छै नया नया एप आबि गेल छै कि अहाँ मुँहके जेहन चाहैत छियै फोटोके ओहन बना सकैत छियै फोटो काटि भी सकैत छियै अहाँ अपन फेसके लाल कऽ सकैत छियै कारी कऽ सकैत छियै तब अहाँके जे इक्षा यऽ ओ चीज अहाँ कऽ सकैत छियै ओहिमे बहुत नीक नीक एप एलैए अहाँके अन्दाजा भी नहि जे आदमी सोचि भी नहि सकैए ओतेक एप्प आबि गेल छै बहुत नीक नीक एक समय एहन रहै ताकि लोक कऽ फोन भी नहि भेटैत रहै बात करबाक लेल अखनि एहन समय आबि गेल छै नया जेकि हरेक घर मे चारि टा पाँच टा फोन रहै छै आओर लोग जेहन चाही तेहन फोटो एडिट कऽ सकैत छै नया नया एप से केओ भी छोट रहए बड़ रहए सब अपन अपन फेसके चाहैत छै कारी रहए नीक रहए खराब रहए सब अपन अपन मुँहके सुन्दर कऽ कऽ कऽ केओ आइ एखनके समयमे केओ चीन्हे नहि सकैत छियै की ओएह आदमी छियै एहन सुन्दर अपन फोटो कऽ एडिट कऽ कऽ बना दै छै कतेक बढ़िआँ बना दै छै फोटो काटि लै छै फोटोके एहि जगह से ओहि जगह पर दोसराके सङ्गमे भी सेट कऽ सकैत छै जेकरा मन तेकरा सङ्गमे अहाँ फोटो अपन लगा सकैत छियै किछु भी कऽ सकैत छियै एखनिके समयमे मोबाइल एहन चीज भऽ गेलैए कि बहुत किछु भए रहल छै मोबाइल से